जोंनि गामिनि मानसिफोरा गावसोरनि गथ'फोरखौ पलिअ' निफ्राय रैखा होनो थाखाय आइपिभिपि भेकसिन थुयो बे भेकसिन खौ बालागाव हेल्थ सेन्टार निफ्राय सासे नार्स हरो गामिफोराव ओमफ्राय बे गामिफोराव आसाफोर थायो बेसोरो उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ बे आइपिभिपि भेकसिन थुनो थाखाय नार्स फोरनियाव लाङो जाय नार्स आ गामिनि फराइसालिफोराव नेफैनानै थायो